ہم لوگ گاؤں سے جیسے کہ ہم کو دہلی جانا ہے تو پہلے تو ہم کو دس دن بارہ دن پہلے ٹکٹ بک کروانا پڑتا ہے پھر جا کے دس دن رہنے کا اس کے حساب سے بیگ بیگ پیکنگ کرتے ہیں کپڑا وغیرہ جو ضروریات کی چیز لینا ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے ہی پیک کر لیتے ہیں پھر جا کے جیسے کہ اب راستے کے لیے ناشتہ ہے کھانا کھانا بنا کے پیک کر کے لے کے جان راستے کے لیے صحیح ہوتا ہے پھر وہاں جو بھی ہے اگر ہم اپنا رشتے دار ہو تو پھر بول دیتے ہیں فون کر کے کہ کہ ہم لوگ آنے والے ہیں تو کہ وہاں پہ انتظام صحیح ہے تو ہم لوگ ٹھہر جائیں نہیں تو اب جس کو اپنا کوئی نہیں ہے وہاں پہ باہر دہلی میں تو پھر جا کے ہم لوگ کوئی ہے ہوٹل ہے ہوٹل یا بک کرواتے ہیں یا پھر روم روم لے لیتے ہیں کرایہ پہ پھر جا کے ہم لوگ اسی میں ٹھہرتے ہیں محفوظ کے لیے اپنا صحیح رہتا ہے روم لے لیتے ہیں اپنا تو ہم لوگ صحیح سے پہنچ جاتے ہیں